हांव रावतां ते क्षेत्रान पळोवपी सुकणीं म्हणजे मोर कावळे पारवे बारीक बारीक शेवणीं हीं सगळीं हांगा उरत आसता मोर म्हणजे सुकण्यांचो राजा हें सगळ्यांकच खबर आसा मोर जेन्ना पिसारो फुलयता तेन्ना इतलो सुंदर दिसता की ताका

सुकणीं म्हणजे सामके वयर घोंटेर तेंचें भुरग्यांचें सामकें ची ची आयकपाक सकाळीं सकाळीं खूब मजा येता

सुकण्या भशेन मनशाचोय जीव तसोच आसूंक जाय आशिल्लो न्ही म्हणजे जाय थंय हुडपाचें मोकळें मन जाय तेन्ना न्हिदपाचें जाय तेन्ना उटपाचें बदकांक पयलात आसतलें तुमी हांगा थंय भोंवत आसता कितली मजा आसतली न्ही तांची सगळें आख्खो जग तांकां वयल्यान पळोवपाक मेळटा